भारत में ऐसे बहुत से राज्य हैं एक राज्य नहीं हैं ऐसे बहुत से राज्य हैं यहाँ पे लोगों को ज़रूर ही जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य अपने भारत के बारे में अपने इतिहासों का स्वयं से वर्णन करते हैं जिस प्रकार जैसे कि हम ज़्यादा नहीं तो उसी को ले लें आगरा के ये महल को ले लें इसमें ये शाहजहां ने बनवाया था अपने बेगम की याद में इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप को देख कर उसे उसे अपने पुराने समय समय का याद आएगी और इससे पता चलेगा हमारे पुराने समय में कैसी कैसी चीज़ हुआ करती थी जिसने अपने यह जिस जिससे भी बनवाए थे कारीगर उनसे भी हाथ काट दिए गए थे ऐसी चीज़ों को देख के हमारे ऐतिहासिक के बारे में नौलेज होती है वो बढ़ती है और ऐसे ही अपने ये भरतपुर में महाराजा सूरजमल का किला है ये भी इस सभी को एक न एक बार देखना चाहिए क्योंकि यह जो किला है वो महराजा सूरजमल ने बनवाया था इसके पीछे का कारण ये था कि उस जो ये महराज महाराजा सूरजमल जितने यहाँ पे जो था उसे कोई भी मुगल मुगल अपने शासन में हरा नहीं पाया था ऐसी बहुत सी जगह हैं यहाँ पे आदमी को गाथाएँ रची गई हैं ऐसी जगह को जरूर देखना चाहिए